ओहो आं साना मानो होननानै बुङोब्ला ओंखाम ओख्रि संनाया हौवाफोरनिल' हिनजावफोरनिबो आरो जोंनि न'खराव हौवाफोराबो ओंखाम ओंख्रि सङो मानो होननानै बुङोब्ला ओंखाम ओंख्रि संनायाव एफाग्राब गिदिर नङा ओंखाम ओंख्रि संनायावथ' माबा मोनसे गिलिर बुस्थु थिखोनांगौनि गोनांथि गैया बिनि थाखायनो ओंखाम ओंख्रि संनाया आइजोफोरनिल' नङा हौवासाफोरनिबो आरो ओंखाम ओंख्रि संनायाव माबाफोर हिनजावफोरा माबाफोर हेल्प जायोब्ला हेल्प मदद हेल्प एबा मदद नांगौब्ला हौवासाफोराबो मदद होनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला मैगं हाना होनायाव माबा मोनसे मैगं बस'नानै होनाय सायनानै होनाय बेफोराव एसेबां बोलो नाङा आरो एफाराब गिदिर मन्थ्रबो नाङा बिनि थाखायनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव हौवासाफ्राबो आइजोफोरनि मदद खालामनो हायो आरो मा आइजो मा मा हौवा बेहाय जेबो फारागथि गैया सानैबो समान बाहाय नों रोङा आं रोङा होननाय मोनसेबो फारागथि गैया बिनि थाखायनो आंनि साननायाव ओंखाम ओंख्रि संनाया आइजोफोरनिल' नङा हौवासाफोरनिबो आरो ओंखाम ओंख्रि संनायाथ' एफाग्राब गिदिरबो नङा ओंखाम ओंख्रियाथ' गावबा गाव गोसो जानानै गावबा गाव गोसोनि गोसोजों गोसो जानानै संब्लानो मोनसे ओंख्रि जायो बिनि थाखायनो आंनि साननायाव ओंखाम ओंख्रि संनाया एफाग्राब गिदिर खोथा नङा बिनि थाखायनो आं बुङो ओंखाम ओंख्रि संनाया हिनजावफोरनिल' नङा हौवासाफोरनिबो